ہمارے علاقے دہلی میں سیاحوں کی بڑھتی آمد کو پورا کرنے کے لئے کافی وسائل ہیں جیسے بس میٹرو ٹیکسی بائک کہیں بھی کیسے بھی آپ آرام سے جا سکتے ہیں میٹرو میں یا پوری دلی میں جو آثارِ قدیمہ کی عمارتیں ہیں وہاں پر آرام سے گھوم کر آ سکتے ہیں اور آرام سے جا سکتے ہیں اور بڑی سہولت ہے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو دلی کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور ان کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لئے اس پہ انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں انفارمیشن دینی چاہئے اس کے ایڈروٹائزمنٹ کرنا چاہئے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں دلی میں آئیں گھومیں دلی کو دیکھیں یہاں کی قدیم آثارِ قدیمہ کی عمارتوں کو دیکھیں اور یہاں گھومیں کافی اچھی یہاں پر چیزیں ہیں دیکھنے کے دلی میں